میں سوسل میڈیا پہ بہت اچھی باتیں ڈالتی ہوں دین کی باتیں ڈالتی ہوں اچھی اچھی باتیں جسے سن کر لوگ آگے بڑھیں اور انتی کریں کہ کسی کے دماغ میں یہ نہ کوئی غلط کرنے کا نہ سوچے دین کی باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ لوگ مجھے بھی ثواب ہو اور ان کو بھی ثواب ہو آگے بڑھے وہ بھی اچھی اچھی باتیں سنے اور مجھے میں کسی بھی اس پہ غلط چیز نہیں ڈالتی ہوں اور اچھی بات ہی ڈالتی ہوں کہ جسے سن کر لوگ اچھی بات جانیں اور پورے دیش میں پھیل جائے دینی باتیں کہ پورے دین کی باتیں سبھی کو پتا چل جائے اور دین کی باتیں آگے جائے اور سب کو اس کی نالج مل جائے اس کے اسے ہم لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوتا اور وہ سن کر کم سے کم آگے تو بڑھیں گے اور اسے بہت سہولیت ملتی ہے اس سب چیزوں سے اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے تھے اب اسے کیا کرنا چاہیے اسے کس چیز کیسے کرنا چاہیے وہ آگے بڑھیں گے